दिक्खो जी मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ ते में उधमपुर दे तिरछी ग्रां दा रौह्न आह्ला आं ते में तुसें गी दस्सना चाह्न्नां कि जे असें गी डोगरी बोलने च केह् केह् मुसीबतां औंदियां ने अ'ऊं तुसें गी दस्सना चाह्न्नां कि जिसलै अस डोगरी बोलने ते असें गी शर्म शर्म इस करी औंदी ऐ की जे शैह्रें दे लोक असें गी ग्राईं समझदे न अ'ऊं तुसें गी आखना चाह्न्नां कि जे असें गी ग्रांऽ शैह्रें दे लोक ग्राईं समझदे न अ'ऊं तुसें गी एह् सनाना चाह्न्ना आं के जे अगर कोई डोगरी बोल्लै ते उसी ग्राईं ते पेंडू समझदे न उसी पढ़ने दे लाइक ते इसी किसे दा पता गै नेईं ऐ अ'ऊं तुसें गी एह् सनाना चाह्न्नां की जे की जे डोगरी बोलना असें गी डोगरी बोलने च कोई शर्म नेईं करनी चाहिदी अ'ऊं तुसें गी एह् दस्सना चाह्न्नां में जिसलै शैह्रे च जन्नां ते उत्थै मिकी केईं चाल्ली ते मसीबतां औंदियां न डोगरी बोलने च अ'ऊं तुसें गी एह् दस्सना चाह्न्नां अ'ऊं तुसें गी एह् दस्सना चाह्न्नां के जे जिसलै अस शैह्रे च जन्ने ते असें गी शैह्रा दे लोक आखदे न एह् कुत्थां दा ग्रांऽ दा उट्ठियै आए असें डोगरी बोलने च कोई शर्म नेईं करना चाहिदी एह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते असें डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा अ'ऊं तुसें गी एह् दस्सना चाह्न्नां अ अ शैह्रें दे लोक ते डोगरी बोलना गै भुल्ली चुके भुल्ली गेदे न असें डोगरी बोलना चाहिदी

में अपने डोगरें गी एह् संदेश देना चाह्न्नां तुसें डोगरी बोलना चाहिदी जि'यां जि'यां पंजाबियें अपनी पंजाबी निं छोड़ी ते तुस बी अपनी डोगरी नेईं छोड़ो तुस बी अपनी डोगरी नेईं छोड़ो अपने डोगरी आह्ले पास्सै ध्यान देओ अपनी मात्तर भाशा गी बचाओ एह् सरकार ने हुन इसी अठमें शड्यूल च शड्यूल च लांच बी करी ओड़ेआ ऐ ते में तुसें गी फ्ही दस्सना चाह्न्नां अस जिसलै शैह्रा च जन्ने आं शैह्रा दे लोक असें गी समझदे की एह् ग्रांऽ दा उट्ठियै आए इ'नेंगी किश पता गै नेईं ऐ इ'नेंगी अंग्रेजी औंदी गै नेईं ऐ अ'ऊं तुसें गी एह् दस्सना चाह्न्नां अस बी पढ़े लिखे दे आं जै मां डोगरी